مہاراشٹرا ایک بڑا اور متنوع ریاست ہے جس میں مختلف تفریحی سرگرمیاں اور ایڈونچر اسپوٹ کے امکانات فراہم ہیں جو سیاحوں کے لیے دلچسپ ہوتی ہیں آپ کچھ مناسب سرگرمیوں کو کر سکتے ہیں جنہیں آپ مہاراشٹر کے دورے کے دوران آزما سکتے ہیں ایشیا پیسفک وائلڈ لائف اگر آپ واٹر اسپوٹ کے شوقین ہیں تو یہ جگہ آپ کے لیے ایک مناسب مقام ہو سکتی ہے آپ وائلڈ لائف کا ذریعے صرف بورڈنگ کا لطف اٹھا سکتے ہیں وسترن گھاٹ کے ہل کریک ٹریک اگر آپ کا مشغلہ ٹریکنگ ہے تو وسترن گھاٹ کے ہل کریک ٹریک پر جانا آپ کے لیے بہترین توجہ تو ہو سکتی ہے ہل ٹریک ہل کریک ٹریک پر جانا آپ کے لیے بہترین تجربہ ہو سکتا ہے اس جگہ پر آپ جنگلات پہاڑوں اور خوبصورت مناظر کا لطف اٹھا سکتے ہیں کام شیتیو پورا کی بیچ کی طرف ٹریکنگ کام شیتو پورا کی بیچ کی طرف کا ٹریک بھی ایک دلچسپ اور ماجرانہ تجربہ فراہم کرتا ہے آپ جنگلات پہاڑوں اور دریاؤں کے کنارے کی سیر کر سکتی ہیں کماڈو ائلینڈ سفاری اگر آپ جنگل میں سفاری کا مخلوط تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کماڈو ائلینڈ کی سفاریاں ایک بہترین اخیتار ہوتی ہے آپ جنگلی جانوروں کو دیکھنے کا موقع حاصل کر سکتے ہیں کیمپنگ مہاراشٹر میں کیمپنگ کے بہترین مقام بھی موجود ہے جہاں آپ قائم میں رات گزار سکتے ہیں اور طبیعی حسن کا لطف اٹھا سکتے ہیں آپ کی ترجیحات اور مشغلے کے مطابق مہاراشٹر کے دورے میں ان تجربات کو شامل کرنا ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے